میرے کچن میں اوون مکسر گرائنڈر اور الیکٹرک کیتلی موجود ہیں ان کی وجہ سے کام بہت آسان ہو گیا ہے پہلے زمانے میں ان کاموں کے لیے ہاتھ کی محنت لگتی تھی آج کے جدید باورچی کھانوں میں مختلف برقی آلات جیسے کہ الیکٹرک اوون مکسر گرائنڈر چاول پکانے والی مشین اور پانی گرم کرنے والی الیکٹرک کیتلی شامل ہیں ان کے ذریعے کھانا پکانے کا عمل بہت تیز اور آسان ہو گیا ہے پرانے وقتوں میں ان سہولتوں کا فقدان تھا لوگ لکڑی یا گیس کے چولہے پر کھانا پکاتے تھے اور مسالے ہاتھ سے پیستے تھے جو کافی وقت اور محنت لیتا تھا پہلے زمانے میں کھانا بنانے کے لیے گیس چولہا ہاتھ کا گرائنڈر اور لکڑی کے چولہے استعمال ہوتے تھے جبکہ آج کے دور میں اوون مائیکرو ویو الیکٹرک گرائنڈر اور دیگر خودکار مشینیں کھانا پکانے کو نہایت آسان اور کم وقت میں مکمل کرنے کا ذریعہ بن گئی ہیں